میرا مذہب اسلام ہے اور ہمارے یہاں مذہبی پڑھائی كے لیے مدرسے كھولے جاتے ہیں اور وہاں مذہبی پڑھائی كروائی جاتی ہے ہمارے مذہب میں زندگی اور معاشرے كے بارے میں بہت سی باتیں سكھائی جاتی ہیں اور بہت ہی اچھا نظریہ میں مجھے دكھتا ہے اسلام مجھے ہمیں سكھاتا ہے مذہب كے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے كہ كس طرح ہمیں لوگوں كے ساتھ بہت اچھے سے پیش آنا ہے اور ہر انسان كی مدد كرنی ہے كسی كو كوئی پریشانی نہیں دینی اور سب كے ساتھ اچھے سے سلوک كرنا ہے اسی طرح ہم ہمارے زندگی گزارنے كے طریقے بھی سكھائے جاتے ہیں جو كہ ہمارے لیے بہت زیادہ ثابت كرتے ہیں ہمارے لیے زندگی بہت زیادہ سكون لاتے ہیں ہمیں كس طرح كپڑے پہننے چاہیے كیا كھانا چاہیے كیا نہیں كھانا چاہیے سب كچھ ہمیں اس میں پڑھایا جاتا ہے اور یہ سب بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہت اچھا ثابت ہوتا ہے اس میں ہم تہذیب اور تمیز بھی سیكھتے ہیں ہمیں اچھے اور برے كا پتہ ہوتا ہے مذہبی پڑھائی میں بہت زیادہ اچھے سے ہمیں ہماری زندگی جینے كا طریقہ سكھایا جاتا ہے